دو جنورى انيس سو ترانوے اکيس فرورى انيس سو پچيانوے بارہ بھائي دو ہزار بائيس پندرہ جون دو ہزار بائيس پندرہ نومبر دو ہزار پانچ